میرے اندر بہت سی قوتیں اور خامیاں شامل ہیں جو میری زندگی کو آسان یا مشکل بناتی ہیں میری قوتیں تجزیاتی سوچ میں بہت مضبوط تجزیاتی سوچ رکھتا ہوں جو کسی بھی مشکل کا حل نکالنے میں میری مدد کرتی ہے اور اس کی مدد سے میں پیچیدہ مشکلوں کو متعدد نقطۂ نظر سے دیکھ کر اسے آسان بنا سکتا ہوں ہمدردی ہمدردی ایک اہم طاقت ہے جو مجھے میرے آپس کے لوگوں سے جوڑنے اور ان سے گہرا رشتہ بنانے میں مدد کرتی ہے اس کی مدد سے میں دوسروں کے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں اور ان کے احساسات کو محسوس کر سکتا ہوں میری خامیاں تاخیر کرنا میری کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزوری ہے کہ میں ہر کام میں تاخیر کرنا جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی کیا اہمیت ہے پھر بھی اپنے کاموں کو ٹالنے کا عادی ہو چکا ہوں صبر کی کمی صبر کی کمی اکثر میرے بنے بنائے کام پر پانی پھیر دیتی ہے کچھ موقعوں پر جہاں نتیجہ ملنے کے زیادہ کوششیں اور وقت لگتا ہے وہاں میں بےصبر ہو جاتا ہوں اور اپنے اور اپنے کام کو پورا کرنے کا حوصلہ گنوا دیتا ہوں